जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि कोई हम से सलाह मांगे चित्रकारी को ले कर तो हम उसको बताना चाहेंगे कि शुरुआतमें तो कोई भी मतलब किसी काम को करने में निपुण नहीं होता है ये मेहनत करने से ही होता है और अगर कोई सामने वाले को हम बताना चाहेंगे कि यदि तुम बहुत अच्छे से चित्रकारी करना चाहते हो तो तुम को प्रतिदिन इस पर निरंतर अभ्यास करना होगा इस प्रकार तुम्हारा गुण निखरेगा और इस पर मेहनत करनी होगी और जैसे कि यूटूब हो गया या सोसल मीडिया हो गया इस पर तुम्हें नए नए तरीक़े देखना होगा और अपने मन के जो विचार है उसके माध्यम से यदि कोई सामने वाला चित्रकारी करे तो हम कह सकते हैं कि वो अपने अगर कॉन्फिडेंस हो कर करता है तो उसको वो बहुत अच्छे से चित्रकारी कर सकता है और आत्म जो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो होना चाहिए सामने वाले व्यक्ति में चित्रकारी यदि कोई कर रहा है तो और इसकी छोटी छोटी जो चीज़े हैं वो सीखने के लिए कहेंगे कि जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उसको सीखें उसको अपनी चित्रकारी में लाएं और यदि मतलब कोई व्यक्ति ड्राइंग करना शुरू ही कर रहा है तो उसको थोड़ा यूटूब वग़ैरह से देखने की जरूरत होती है कि भाई आगे जो कर रहे हैं व्यक्ति जिन्होंने चित्रकारी की है उन्होंने किस प्रकार से की है वो क्या करते थे सब से पेहले किस प्रकार वो अपनी कला में आगे बढ़े तो उनके जीवन से थोड़ी सीख ले कर कोई अगर हसे राय माँगे तो उसको बताएँगे कि जो बहुत परफेक्ट है इन चीज़ों में या चित्रकारी में उन से थोड़ा पूछेँ और थोड़ा अपना अभ्यास करेँ थोड़ा निरंतर अभ्यास करने से या मेहनत करने से अपना गुण निखरता है और चित्रकारी सीखना कोई कठिन काम नहीं है यदि हम प्रतिदिन उस पर मेहनत करें तो हर चीज सीखना सम्भव ही होता है यदि व्यक्ति की मेहनत अच्छी होती है तो इस प्रकार हम सामने वाले को सलाह देंगे ताकि वह अपनी अच्छे से चित्रकारी कर सके